अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो आज के जमाने में आमदनी के लिए जो सब से अच्छा कौशल है वो है अपना व्यापार लेकिन अपने व्यापार में आमदनी तो होती है लेकिन अपने व्यापार के लिए पहले पैसा भी लगाना पड़ता है इसलिए मुझे लगता है के हर व्यक्ति को सेल करनी आनी चाहिए बाजार में उस को कैसे बेचना है उस के बारे में पता होना चहिए इंशोरेंस बेच सकता है म्युचुअल फंड बेच सकता है और कोई भी वस्तु वो बेच सकता है तो मुझे मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को बेचना और खरीदना आना चाहिए